मुंहिंजो पंहिंजो स्कूल में घणित में माना रूचि काफी हुई ऐं मूंखे नंढिपण खां ई माना अंक गण जो घुणा भागा मन कैल्कुलेशन करण में काफ़ी इंट्रैस्ट हूंदो हुओ ऐं हुन खां पोइ मुंहिंजो ॿियो विषय पीटी हूंदो हुओ जंहिंमें असांखे खेलनि जा नवा नवा खेल ऐं हिन खां पो कसिरत वग़ैरह सभु कुझु असांखे कराईंदा हुआ